हमरा आरके मोन गाना गाबैक रहै छै गीत गाबै छियै तऽ कोनो कामे करै छियै काम आर करते रहै छियै गुनगुनबैते रहै छियै काम करैत छियै कोनाहुँ कि झाड़ू लगबै छियै पोछे लगबै छियै कि बर्तन धोबै छियै गुनगुनबैत रहै छियै तऽ मोन बहटारल रहै छै कोनो टेंसन आबै छै या कोनो चिन्ता रहल कोइ चीजके सोचि आबै छै तऽ ओहि सभमे मोन बहटारल रहै छै खाने पीने बनबैमे खाना बनबै छियै या झाड़ू पोछा लगबै छियै हरेक चीज मतलब करै छियै तऽ हरचीजके मे ध्यान जे रहै छै तऽ जाउ गुनगुनेलहुॅं अपन टाइम मिललक तऽ गीत गायलहुॅं बैसलहुॅं किछु देर तऽ गाना आरू गायलहुॅं गीते गायलहुॅं मोन रहै छै हमरा आरके बहटारल आएहि सभमे रहै छै कोइ दीदी आरू आयल तऽ बोललक कहलकै कि से की सभ करै छियै तऽ कहलहुॅं कि हम हमरा बैठल छियै गाना गाना गाबै छी गीत गाबै सभ गोड़े मिलके दीदियो सभ रहै छै कोइ कोइ चैलियो आबै छै बैठाइए एने कि कोनो काम धन्धा करै छै फुरसत आर होइ छै तऽ कोइ चलि आबै छै बैठ रहै छियै तऽ ओकरा आरके साथमे हमहुँ किछु देर बैस रहलहुॅं मिलके मोन भेल कि जे दू चारि दीदी रहलहुॅं तऽ गीते गाबैके मोन भेल तऽ गीते गाबि लेलहुॅं गाने गाबैके मोन भेलै तऽ गाने गाबि लेलहुॅं मतलब कि एनाके टाइम पास कए लै छियै आ रहै छियै तऽ दू चारि गोड़े आइकाल्हिमे रहै छियै तऽ कोइ बातके टेंसनो आबै छै कि किछो आबै छै तऽ ओहिमे टेंसन भए जाइ छै एक दू आदमी रहै छियै तऽ कनिटा टेंसन हटल रहै छै ई सभ हइ छै कि कोइ रहै छै काम आर करैत रहै छियै अभी कतौ जाइतो रहै छियै तऽ कोइ मिलिए जाइ छै तऽ ओहिमे बात तात कयलहुॅं तऽ मोन बहटारल रहै छै इएह सभ काम करै छियै हमरा आर कि गीत तीत गायलहुॅं गाना ताना गायलहुॅं टाइम पास कयलहुॅं सभ गोड़े मिलके दीदियो आर रहै छियै नहियो रहै छियै तइयो अपने अपना असगरोमे रहलहुॅं तऽ अपना गुनगुनबैत रहलहुॅं झाड़ू वेद लगबै छियै या पोछे लगबै छियै कोइ भी मतलब काम करै छियै हरेक चीज मतलब कोनो भी चीज भी अपना जे यूज करै छियै तऽ एहि सभमे करिते रहै छियै ध्यान नइ आबै छै कोइ चीज के टेंसन नइ हइ छै